ہلو جی سر آپ رائل ریسٹورنٹ سے بات کر رہے ہیں جی سر میں ظہیر بات کر رہا ہوں سر مجھے کچھ چیزیں آڈر کرنی تھی جی جی سر میرا آپ کے ریسٹورنٹ سے جو سب سے پسندیدہ کھانا ہے وہ مٹن کڑھائی اور چکن چنگیزی اسی طرح بریانی ہے سر یہ چیزیں تو مجھے آڈر کرنی ہے اس کے علاوہ بھی اور کچھ چیزیں آڈر کرنی ہے جو آپ نوٹ کر لیجیے یہ چیزیں تو جی جی جی یہ چیزیں تو میری فیورٹ ہیں لیکن اس کے علاوہ مجھے اور بھی چیزیں ایڈ کروانی ہے جیسے آپ ایڈ کر لیجیے اس میں چکن برّا لالی پاپ اور ایک چکن کڑھائی بھی کر لیجیے گا اور پانچ نان